जेह्ड़ी एह् माता वैश्णो आह्ली प्हाड़ी ऐ उच्ची पहाड़ी ऐ माता वैश्णो जित्थै लोक औंदे न बाह्रे दे दर्शन बी ते इत्थै बी जंदे अस उत्थै गै लागै रौह्न्ने आं जित्थै कटरा बोलदे न जित्थै उ'नें प्हाड़ियें उप्पर बी बड़ियां दिक्खन दिक्खने आह्लियां सुन्दर पहाड़ियां न माता रानिये दा बास ऐ जिस पहाड़ी उप्पर ओह् ते बड़ियां सुन्दर पहाड़ियां न ते जेह्ड़े जंगलें जाड़ें विच जेह्ड़े जानबर होंदे न ओह् बी असें दिक्खे दे न एह् जेह्ड़े शेर चित्तरे माराज एह् भालू लंगूर बांदर जांगली मुर्गियां मुर्गे मोरकलायीं एह् जेह्ड़ियां पहाड़ें बिच होंदियां न अस बी घा लकड़ियां लैने जन्दे असें बी केईं बारी दिक्खी दियां न एह् और बी सप्प कीड़े बड़े होंदे न जि'नें लोक बड्डे बड्डे सप्प आखदे कोबरे आखदे गनाई होंदियां न बिच्चूं होंदे न संगनियां होंदियां न जिन्दे कोला खतरनाक चीजां न उं'दे कोला बचना चाहिदा ओह् असें ई पता होंदा एह् इन्नियां खराब चीजां न इं'दे लागै विग्गै नेईं जाओ नेईं बूह्टे इन्ने इन्ने सोह्ने सुन्दर बूह्टे न जिं'दी असें ई पछान निं होंदी ऐ किस चीज दे बूटे न किसदे नेईं किश असें जानने बी ऐ किश नेईं बी जानने ऐ जो बाल गंगा ऐ माता वैश्णो दी चरणे दी गंगा जो ओह् बी बड़ी अच्छी ऐ उत्थै लोक जंदे नौह्ने आस्तै ओह् बी उस ओह् बी साढ़े लागै गै कोई बड़ी दूर नेईं ऐ जिसी खास करियै जानने आं जे कटरा बाल गंगा ऐ ते लोक बड़े बड़े स्थान दी जगह् पर जाइयै जागतें दे मुन्नन करदे खुशियां मनांदे सुक्खनां करदे माता दे जाइयै ते गुलशन कुमार नै जित्थै लंगर लाए दा ते ओह् नदी बगदी ऐ इक नदी होर ऐ जेह्ड़ी पैंथल शा उप्पर जाना पौंदा ऐ कोई अट्ठ किलोमीटर जाना पोंदा उत्थै बी माता दियां त्रै पिण्डियां न उत्थै बी नदी इक होंदी ऐ उत्थै दा गै पानी अस पीन्ने आं उ'ऐ पानी साढ़े औंदा जेह्ड़ा नलके पैपां लग्गी दियां न देवी पिण्डियां दा औंदा उ उस्सै पानी बिच बिच नैह्रां कड्ढी दियां लोकें सब्जियां लाई दियां धान लाए दे मक्कां लाई दियां कनकां का लेइयै रांह्दे न उ'दा पानी लाइयै ते उत्थै उस्सै उस्सै नदी दिया गल्ला असें जेह्ड़ी पानिये दी कमी नेईं औंदी ऐ जेह्ड़ी देवी पिण्डियां जिसी बोलदे न ओह् नदी असें पानिये दी कमी निं दिन्दी ऐ उस उस नदी दे सिरै उप्पर लोकें केईं सब्जियां लाई दियां केईं फसलां लाई दियां न जेह्ड़े लोक अपने घरें दे कारोबार चला दे न ओह्दे कन्नै असें बी पानिये दी कमी नेईं औंदी ऐ ओह्दे कारण जदूं बार्शां होंदियां कदें कदें त्रुट्टी बी जन्दियां न पैपां पैपां त्रुटदियां तां कमी औंदी ऐ निं तां नेईं औंदी ऐ इन्ना अजकल स्हूलतां बड़ियां दित्तियां गौरमैंट नै असें